देखिऔ बिढ़नी काटले हइ तऽ ओ बिसबिसाइ हइ तऽ ओहिमे कतेक लोक कएलक कि जे झाड़ फूँक कएलक आओर कतेक लोक हइ जे मटिआ तेल लगा लेलक साँप कटलक तऽ ओकरा बिसबिसाएल तऽ ओहिमे धागा बान्हि दै हइ जे एतेकपर से उपर बिख नहि चढ़ै आओर ओकरा झाड़ फुक हिआँ लऽ जाइ हइ तऽ झड़बै फुकबै हइ तऽ झाड़ा फुका कऽ आराम होइ हइ ताहिके बाद हइ जे बिच्छा काटै हइ बिच्छा काटै हइ तऽ ओहिमे कतेक लोक केलक मटिआ तेल लगा लेलक आओर नहि तऽ हँ पेट्रोल लगा लेलक ओहूसे आराम भऽ गेल ताहिके बाद हइ जे एहिमे जे हइ ककरो कुकुर बिच्छा काटि लेलक हँ तऽ कतेक लोक सुइआ से लऽ लऽ लेलक आओर कतेक लोक नहि लेलक कतेक लोक कहलक कि जे होतै बिख नहि होतै छोड़ि देलक छोड़लाके बाद तनि मनि हइ फु फुलि उलि जाइ हइ ओहिके बिहान होकऽ पचि उचि जाइ हइ आराम बुझाइ हइ तऽ इएह बात हइ